जी हाँ मेरी पसंदीदा किताब की एक सीरीज़ है पर उसमें से जो रामायण है वह मेरी पसंदीदा सीरीज़ है क्योंकि उसमें हमें यह जानने मिलता है कि कैसे राम जी ने अपने आप को सम्भाला और सीता जी को बचा कर लाए उन चौदह साल के वनवास में वह कैसे रहे अपना जीवन कैसे बिताया और लक्ष्मण जी के बारे में जानने मिलता है कि वह अपनी पत्नी से इतने चौदह वर्षों दूर रहे और कैसे श्री राम जी को हनुमान जी एक वन में मिले और उन्होंने कैसे कैसे रावण का वध किया और कैसे अविजय पर विजय की जीत हासिल करी और कैसे उन्होंने अपनी वानर सेना के द्वारा इतनी बड़ी सेना का सामना किया और जो सोने की लंका थी उनका जो झंडा था उसको ध्वस्त कर दिया और इससे हमें केवल यही देखने नहीं मिलता है कि कोई जीता या कोई हारा परंतु इसमें हमें ये भी देखने मिलता है कि इस चीज़ में जो राम जी थे वह एक अच्छे इंसान थे परंतु जो रावण था वह महाज्ञानी था वो हर चीज़ के बारे में ज्ञान रखता था पर हर चीज़ के बारे में ज्ञान रखने से कुछ हमें प्राप्त नहीं होता हैगा पुरुष जो होता हैगा वह राम जैसा होता हैगा वही चीज़े मुझे इस किताब में जानने का मौका दी मौका दिया गया था और मैं इस मौके से बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि यह किताब या यह सीरीज़ जो कि रामायण से मुझे देखने मिली थी वह बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और यह किताब मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा किताब है और मैं इसे अभी तक अपने जीवन काल में चार बार पढ़ चुका हूँ और चार बार पढ़ने से मुझे यह हमेशा ऐसा नहीं लगता है कि मैं एक ही चीज़ बार बार पढ़ रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है कि यह चीज़ कितनी अच्छी है और कितनी ज़ादा मज़ेदार है और इसलिए मैं इस किताब को हमेशा अपने पास रखता हूँ और इसे मैं अभी तक चार बार पढ़ चुका हूँ